میرے خیال میں اپنے شعبے میں کامیابی کے لیے بہت سارے مالی وسائل اور اوزار ضروری ہیں خاص طور پر جب ہم اپنے شعبے میں کامییابی چاہتے ہیں یا پھر ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ لوگوں کو سب سے پہلے مالی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ ٹیور جیسے کی ڈیومنٹ ہے اور اپنے کاروبار کی ترقی ہے یا پھر شعبے کی ترقی ہے ان ساری چیزوں میں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی اور اسی طریقے سے جب ہم لوگ کسی بھی شعبے میں کامیابی کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں یا پھر اس کے لیے محنت کرتے ہیں تو پھر ہمیں سارے اوزار کی بھی ضرورت پڑتی ہے کیوںکہ اس کے بنا ہم اپنے شعبے میں ترقی نہیں کر سکتے اور ترقی نہیں کر سکیں گے تو پھر ہمارے جو جنون ہیں وہ پیچھے آ جاتا ہے یا پھر ہم اس ترقی سے مر محروم ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں کو ان اوزار کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں کوشش کر بھی کرتے ہیں تا کہ ہم لوگ اپنے شعبے میں مالی وسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے یا پھر جو اوزار ضروری ہے ان کی دیکھ بھال کی جا سکے